जय झूलेलाल हा हा हा हल पुटु केॾनि ॾींहंनि खां पऐ चयो अथई मां छो न हलंदी माएं हल तूं त्यार थी जिते तूं हलणु चाहे त मां तोखे वठी थी हलां हा हा हा हल हल छो न वठी हलंदी माएं मूंखे बि वणंदो आहे तूं हलंदींअ त मां बि पाण तो सां गॾु खाईंदमि सिंधी नाश्तो हा हा हा हा हिकु हिकु ई खाईंदासीं जीअं असां ॿई पेटु भरजी वञे ऐं सुठो खाऊं ऐं मुंहिंजी बि ॾाढी दिलि आहे हा हा चांहि हा चांहि त ॾाढो असां खे दिमाग फ्रैश थी वेंदो ऐं सुठो लॻंदो चांहि पीअंदासीं इनखां पोइ सुठो थियो जो तो यादि कए मूंखे यादि ई न हुओ हा हा

हा हा

हा हा हा हा मूंखे तूं हाणे ॿुधाए थी त पाण सुठो थो लॻे पाण अॼु टाईम कढियो आहे त ॿई हली करे रसोई बि था गॾजी खाई अचूं ऐं जेका तोखे वणे तूं ऑडर कजे मां बि इहो तरह सां उहो खाईंदमि ऐं वणंदो मूंखे मूंखे त ख़बर ई न आहे कि हिते नओ खुलियो आहे हा हा सुठो आहे न पाण खाधो खाई करे असां थोरी शॉपिंग बि कंदासीं उतां खणी कुर्तो थियो गाऊन थियो ऐं कुझु बि सामान मिलियो त वठी ईंदासीं ऐं ड्रेस पीस मिलियो त नव नमूने जो नए कलर जो पासे में आहे हिकु दफ़ो निकिता आहियूं त अॻोपो खरीद बि करे अचूं ऐं खाई बि अचूं ऐं तूं मूंखे साथ बि ॾींदीए त ॾाढो सुठो लॻंदो मूंखे हा

हा हा अरे सुठो थियो अॼु सुठो सॼे ॾींहुं जो ॿाहिर ई कमु कंदासीं ऐं घर में चिंता ई न कंदासीं कमु खाधे रधण जी ऐं मूंखे ख़बर न आहे कि हिन बटर पापड़ी चालू कई आहे मूंखे ख़बर आहे पानी पूरी ऐं भेल पूरी ॾींदो आहे ऐं हाणे तू मूंखे ॿुधायो आ बटर पापड़ी उहा त मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं ॿुधो आहे ॾाढी खाइण में सुठी थींदी आहे ईअं था कयूं उतां रसोई खाई करे थोरो उतां शॉपिंग करे वरी उनखां पोइ असां मोबाईल बि वठंदासीं अॼु ऐं ख़रीद करे उनखां पो असां इहो बटर पापड़ी जो कमु खाई पी पेटु भरे घरु वापसि ईंदासीं अरे वाह तूं त सभु मूंखे हाणे थी ॿुधाए ख़बर ई न हुई मूंखे त सुठो लॻंदो पाण बिहु पटाटा असां सिंधियुनि जो मेन खाधो आहे असां वठी ईंदासीं ऐं सुठो लॻंदो खाईंदासि राति जो घर लाए वठी ईंदासीं हा हा सुठो थियो मूंखे तू रिझा जय झूलेलाल